हमरा अहाँ एकटा पितापर कविता सुनाउ हॅं पिता पितापर कविता अछि जे लिखने छी हम करैत छथि पिता हमर साइकिलक सवारी करैत छथि पिता हमर साइकिलक सवारी नहि अछि घोड़ा नहि अछि अटारी करैत छथि पिता हमर साइकिलक सवारी मुखपर स्मित आ सहनशीलता अछि भारी नहि अछि घोड़ा नहि अछि अटारी केलथि पिता हमर साइकिलक सवारी निकलैत अछि जखन अध्यापन लऽ साइकिलपऽ भऽ सवार जाज्वल ज्वालामय धूपसय कन्द्रन कोपित कुन्ठित हृदय हुनकर तैयो धैर्य स्मित अछि भारी करथि पिता हमर साइकिलक सवारी साइकिलपर सवार भऽ देखैत अछि जखन दुनिया उड़बैत अछि उपहास हुनकर केओ नहि पुछैत अछि हुनका जे कहू कुशल मंगल कखनो कखनो सोचैत अछि सौँसे जीवन पड़ल अछि पहाड़ी द्रवित दुखित मोन हुनकर करब कना हम बेटीक बिटियाक बिदाई द्रवित दुखित मोन हुनकर करब कोना हम बेटीक बिदाई दुनियाके चाही दहेजमे सोना चांदी अटारी करब कोना हम बेटीक बियाह बिदाई करब कोना हम बेटीक बिदाई करथि पिता हमर साइकिलक सवारी प्रपीड़ित दुखसए बिकल आकुल मोन चितकबरी चांदनीमे जखन सहन करैत अछि ओ व्यथा प्रपीड़ित दुखसए बिकल आकुल मोन चितकबरी चांदनीमे जखन सहन करैछ ओ व्यथा देख पिताकए द्रवित होइत मोन हमर साक्षी अछि सचिदानन्दा देख पिताके द्रवित होइत मोन हमर साक्षी अछि सचिदानन्दा नहि थाकैत अछि हुनकर पएर नहि हिम्मत हारैत अछि नहि थाकैत अछि हुनकर पाँव नहि हिम्मत हारैत अछि मुखपर छा रहल अछि दिव्य प्रभा तखनो साइकिलेपर सफर जारी अछि नहि थाकैत अछि हुनकर पाँव नहि हिम्मत हारैत अछि मुखपर छा रहल अछि दिव्य प्रभा तखनो साइकिलेपर सफर जारी अछि करैत छथि पिता हमर साइकिलक सवारी करथि पिता हमर साइकिलक सवारी नहि अछि घोड़ा नहि अछि अटारी करथि पिता हमर साइकिलक सवारी करैत छथि पिता हमर साइकिलक सवारी करैत छथि पिता हमर साइकिलक सवारी